हमसब टी वी पर देखने छल हुँ एगो कार्यक्रम जे आलूके पकौड़ा केना बनै छै ओ कोनो दीदी एगो बनाबै छलखिन से देखलियनि हमसब टी वी पर

खेलक तऽ आब जे ओ पकौड़ा जे देखलक धियापुता तऽ बनेलक तऽ हम महिनामे कमसँ कम दू बेर तीन बेर तेलमे छानै छी आओर बनाबै छी तऽ सब अपन खाइ जाइए तऽ ओ पकौड़ा हमरा सबके धियापुताके बड्ड नीक लागै छै दीदी सब देखलहुँ जे केना केना बनाबै छै तऽ देखने रहौं टी वी पर जे टी वी देखने छलहुँ तऽ अपन देखलियै हुनका बनाबैत तऽ हमहूँ अपन बनेलहुँ बनेलहुँ तऽ आब धियापुताके नीक लगै छै तऽ अपन बनाबै छी महिनामे कमसँ कम हमसब तीन बेर चारि बेर बना लेलहुँ सरिसो तेलमे बनेलहुँ आओर अपन खाइ जाइ गेल टी वी एपर देख देख कऽ हमसब